ایسے موضوعات موجود ہیں جن پر لکھنا یا بات کرنا حساس یا متنازعہ ہو سکتا ہے خاص طور پر جب بات بھارت جیسے کثیر المذاہب ثقافتی اور سیاسی لحاظ سے حساس ملک کی ہو کسی بھی مذہب پر تنقید یا موازنہ کرنا بھارت میں سخت حساس موضوع ہے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے قوانین موجود ہیں اس لیے کسی مذہب کے توہین یا تضحیک غیر قانونی اور خطرناک ہو سکتی ہے ان علاقوں سے متعلق موضوعات جیسے آزادی کی تحریک سکیورٹی فورس کا کردار یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں انتہائی حساس سمجھی جاتی ہیں